हैल्लो हां जी कुन्न कुन्न बोला दे हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी कोई गल्ल निं तुस इक बारी फिर आइयै दस्सी लैयो ओह्दे च केह् गल्ल ऐ फर्क नेईं लग्गेआ ते कोई होर दोआई देई ओड़गे थाह्नूं कल्ल मिगी थोह्ड़ा जेहा कम्म ऐ तुस इक्क गल्ल करेओ परसों आई जाएओ परसों आई जाएओ कोई ग्यारहां साड्ढे ग्यारहां बजे कन्नै नेईं नेईं रश अच्छा अच्छा कोई निं लेई आएओ तुस हां जी हां जी हां जी